बच्चे सब छै बच्चा सबके अखन खाता नहि छै माइए बापके खाता पर नहि टका देतै खाता पर टका देतै तऽ बच्चा केना निकालतै अखनी ए टी एम के जमाना नऽ छै आब आधारे कार्ड सऽ निकालबै कुछो सऽ निकालबै तऽ बच्चा आधारे कार्ड सऽ निकालतै की पेने कार्ड बना लेबै बच्चो आइकाल्हिके बच्चा आब होशियार भऽ गेलै बच्चाके दए देब बच्चा खाता तऽ नहिये ने रहै छै माइये बाप के खाता पर नऽ टाका एतय जाइ छै बच्चा सबके पेने कार्ड दै छियै पेन कार्ड दए दै छियै बच्चे सब निकाइल निकाइल कऽ निकाइल निकाइल कऽ लाबै छै कनिक दै छै बच्चा सबके दए दै छियै पेन कार्ड कहय छियै ले जो पेन कार्ड पर निकाइल लियैन टाका आधारे कार्ड से निकालि लियऽ तऽ बच्चा तऽ नहिए ने करै सकतै ओ केनाके निकालबै केना की करबै बच्चे निकालि कऽ दै छै आधार कार्ड सऽ निकालि लै छियै या अथी सऽ निकालि लै छै पैन कार्ड बनल रहै छै ए टी एम सऽ निकालिके चेंजो ए टी एमे सऽ निकालि टका ए टी एमे सऽ टका निकालिके दै छै खाता मे अखनी टका रहतै तभे नऽ देबै कि हँ ले बच्चा जो जो ए टी एम सऽ टका निकाइल लिह ए टी एमे सऽ टका निकाइल लै छियै